अ'ऊं तुसें ई सनाना अज्ज पंज जेह्ड़ियां इंटरनेशनल सिटियां न जि'यां आई बैंकाक आई लंडन आई पेरिस आई दुबई आई सिंगापुर आई एह् जेह्ड़ियां पंज न एह् मेन इंटरनेशनल जेह्ड़ियां जरूरत आह्लियां इंटरनेशनल सिटियां